میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے جو فوٹوگرافی کی تھی وہ سب سے زیادہ جو میں کہوں سب سے زیادہ بے کار تھی اور کیونکہ اس وقت جو ہے زیادہ اچھے کیمرے نہیں تھے اور ان میں سے سب سے زیادہ جو فوٹو گرافی بہت ہی کم ہوتی تھی پہلے میں نے سب سے پہلے جو فوٹوگرافی لی تھی میری عمر تقریباً تقریباً کتنی تھی بیس سال تو تھی بیس سال کی عمر میں میں نے جو اپنی فوٹوگرافی کی تھی ان میں سے سب کو وہ جو کی تھی سب سے بے کار آئی تھی ان میں سے کیونکہ اس وقت اتنے اچھے کیمرے بھی نہیں تھے آج سے تین چار سال پہلے اور فوٹوگرافی کوئی زیادہ خاص نہیں تھی کبھی کبھار لی ہوگی میں نے مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کب لی تھی لیکن لی لی تھی ضرور ہم نے جو سب سے سب سے پہلے فوٹوگرافی لی ان میں سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ تھے میرے دوست تھے میرے دوست نے میرے دوست گھومنے گئے ہوئے تھے تو ان کے ذریعے سے ہم نے سب سے پہلے فوٹوگرافی لی تو ہاں ہم کھڑے ہوئے تھے گئے تھے گھومنے کہیں ہمایوں کے مقبرے پہ وہاں پر ہم نے فوٹوگرافی لی ہے اور اس فوٹوگرافی کے ذریعے سے ہی ہمیں ہم نے ہم نے پہلی دفعہ فوٹو دیکھا تھا اپنا کیمرے کے اندر اور اس فوٹوگرافی میں سب سے زیادہ جو دیکھنے والی جو چیز تھی اور وہ میں خود تھا اس فوٹوگرافی کے اندر اور ہمارے دوست تھے اس فوٹوگرافی